میں کبھی ایسی چیلنجنگ چڑھائی کو نہیں کیا لیکن ایک کیسے شخص کو جانتا ہوں جو اپنے ارادے کا بہت پکا تھا اور اس نے ایسے نامن کاموں کو ممکن بھی کیا ہے اور اپنے ارادے کا اتنا پکا کہ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے مطلب وہ خود بھی اس چیز میں ہمت ہار چکا تھا لیکن پھر اس نے اپنے من کو مضبوط بنایا اور اپنے ارادے کو بہتر سے بہتر طریقے سے پکا کیا اور ارادہ کیا کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں اس انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے خود کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور چڑھائی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کیا اور اپنے کام پہ بہت زیادہ فوکش کرتے ہو وہ اس چڑھائی کو پورا کرنے کے لیے اس کوچ جاری رکھا اور آخرکار اس نے اپنے کام میں کامیابی پائی بہت پریشانی کے باوجود بھی